हॅलो हांव पेडणेच्यान आयल्ले हागां काणकोण सबनिस पागी उलयतां न्ही सायली सायली उलयतां एक फ्रेडांन तुमचो नंबर दिल्लो म्हाका म्हणल्यार तुमका हागा मातशें खबर आसा अशे किदें तरी सांगतालें तें म्हाका वॉटरफॉलार वचपाक जाय आसले रे खंय आसा वॉटरफॉल हागां लागी आ हा आ लागी खंयचो आसा सामको आ ओके थंय वयता व्हडली गाडी बिन वयता काय धाकटें गाडयेन वचपाक पडटले बरें हय कार कार हाडलेली आमी खूब जाण आसा रे फ्रेंडा सगळीं भोंवपाक येयल्ली सेफ्टी आसा मरे उदक उदक किदें डिप आसता चड

बरें बरें पुलीस बिन किदें आडयता आ हा आ ओके आसा मरे ओके थंय जागो बिन तशें काय डेंजर काय ना मरे

आ हा ओके ओके म्हणल्यार आसा मरे लागी आ बरें बरें आ हा कळ्ळे आनी खंय आसा लागी त्या सायडिच्यान ओ ओके ये दोन बरें आसा बरें आसा नूं

म्हाका लोकेशन तूं वॉट्सॅप करूंक शकता नेटवर्काचे काय प्रोबल्म ना रे नेटवर्काचे चलतले जातलें कशेंय आ ओके हय हय बरें बरें बरें ओके देव बरो करूं आ